हैलो हैलो हां जी शाह जी ठीक ऐ ओह् केह्दे लग्गे दे ऐं कैह्दी दकान ऐ ड्राई फ्रूट दी ऐ बदाम थ्होङन भला कि'यां किलो कि'यां कि'यां किलो लाए दे बदाम हां चलो केह्ड़ा ऐ माड़ा जां ओह्कड़ा ऐ मुमरा बदाम खो खोड़ बी हैन खोड़ केह्ड़ा देसी ऐ जा कश्मीर चा आंदे दा यार बड़ी दूरै आए दा कागज़ी बी ऐ केह् रेट चला दा ओह् यरो कल अ'ऊं बस्सा च आवा दा हा ते बरदू गी चाची लब्भी गेई इक उ'न्नै मंगाए दे चलो कोई नी होर सौंगी बी एह् सौंगी सैल्ली ऐ जां ओह् होई दी लाल होई दी पीली

चलो केह् रेट शेट चला दा एह्दे भला अच्छा एह् लागे चक्कर आपें शामी बेल्लै काजू बी ऐ सवेल्ला खमान्नी ऐ अच्छा खब खबानी ऐ चलो आया फ्ही तां जां लोह्ड़े गी भेजां